हाऊ डू यू चूज द सांग यू परफार्म आर रिकार्ड मतलब कि अस कि'यां कोई सांग चूज करने होन्ने परफार्म आस्तै केह् करदे दिक्खो सांग सांग पैह्ले परफार्म करने ते अस पैह्ले इक सांग लैन्ने होन्ने सांग कोई जेह्ड़ा सांग साह्नू फिलिंग आ उसी सांग गी लेइयै शैल लग्गै साह्नूं पैह्लें अस सांग पूरा सुनने होन्ने अगर साह्नूं शैल नेईं लग्गेआ ते अस केह् बोलदे हैन्नी लैन्ने होन्ने जेह्ड़े सांग च असें गी दिलै कन्नै फिलिंग औंदी ओह् सांग अस लैन्ने होन्ने आं जि'यां बी कोई सांग होएआ इ'यां ते क्लासिक म्युजिक होई गेआ कोई मिगी मतलब कि किन्ने टाइप दे म्युजिकल क्लासिकल होंदा जेह्ड़ा सा आ रे गा मां

मतलब कि सा जैसे सुर लग रहे हैं ऐसी सांग गाने में सुर लगते ऐं जैसे हम सुर में गाने सुनने होन्ने आं केह् बोल दे उ'दे च केह् अस पैह्लें अस नां फील लैन्ने होन्ने उस सांग दा अगर साह्नूं शैल लग्गेआ ते अस ओह् सुनने होन्ने केह् बोलदे में ते में में ते जेह्ड़े फिलिंग औंदी शैैल लगदे ते ओह् में गान्नी होन्नी पैह्लें उस सांग गी अस पूरा सुनने होन्ने ओह्दे बाद केह् बोलदे उसी अस गाने दा ट्राई करने होन्ने जि'यां कोई सांग ओह्दे च रेयाज ते लगदा गे ऐ जि'यां सा रे गा मां पा दा नीं सा जि'यां सा लगा जि'यां कोई गाना अह् आह् हाए ओह् आह्ला कामेशबर गाना तुझे पता निं में ते निं गाए दा पर सुर लगदे होर उसी ना अस उसी सांग गी सुनियै फ्ही जैदा फिलिंग औंदी होर काफी जैदा फिलिंग औंदी उसी सांग गी अस ताइयें परफार्म करने होन्ने आं परफार्म करने दे अलग अलग तरीका होंदा ऐ जि'यां कोई रिकार्ड करियै परफार्म करदा ऐ कोई लाइव परफार्म करदा ऐ कोई कदें किश परफार्म करदा ऐ फिलिंग औनी चाहिदी सांग च बस ओह् गाना गाओ होर कक्ख निं जैदा अस कक्ख निं करी सकने आं मिगी काफी जैदा शैल लगदे ऐ ओह् सांग ताइयों में गान्नी होन्नी होन्नी फिलिंग कन्नै गान्नी होन्नी सांग तुस किस किस टाइप दे गाई सकने आं बथ्हेरी टाइप दे होंदे ऐ जि'यां कोई सैड सांग होई गेआ उसी अस सैड सैड मूवमेंट पर सुनने होन्ने कोई होई गेआ रोमेंटिक सांग होई गेआ कोई फिलिंग आह्ला सांग होई गेआ कोई मतलब बथ्हेरे प्रकार दे सांग होंदे जेह्ड़े अस सुनी सकने बथ्हेरे होंदे जि'यां बड़े टाइप दे सांग होंदे काफी टाइप दे सांग होंदे असी सुनी सकने आं मिगी ते बस परफार्म करने दे पैह्लें फिलिंग लैन्नी होन्नी जेह्ड़ा मिगी समझ आवै जेह्ड़ा में बोली पाना उसै गाना लेना चाहिदा इ'यां कोई गाना लेई लैगे समझ निं औना ते केह् फायदा कन्नै जेह्ड़े गाने च सुर लग्गै किश लग्गै ओह् सुनने गी मन करदा बस उ'ऐ गाना गाना चाह्न्नीं बाकी में बस अपना एही चाह्न्नी सांग परफार्म रिकार्ड करने कोला पैह्ले असें अपनी फीलिंग लैनी चाह्दी बस होर सा रे गा मा पा दा नीं सा काफी जैदा रिकार्ड होए दे सारे ते फिर सुर ते पता ई होने ऐ इ'यां लेइयै लम्बा लम्बा करदे रौह्ना करदे रौह्ना बस हां उ'ऐ होंदा परफार्म होर केह् होई सकदा चलो धन्नवाद फिर